जी हाँ मैंने हाल ही में दस दिनों पहले एक चेयर लिया हुआ था वो चेयर मुझे कुछ खास नहीं लगा उसकी जो पहिए थे एवं उसके जो गोड़े थे वो बहुत ही कमजोर थे जल्दी से ही वह टूट गए एवं चेयर की बीचो बीच में फट गया और उसका कलर भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो गया